नमस्ते और बताइए क्या जी जी काहे नहीं मिल जाएगा अरे ठीक है आँय साठ रुपया लीटर बढ़िया क्या रेट है

हाँ अच्छा वाला मिलेगा गाय का है औ भैंस का दोनों का है कौन का चाहेगा आपको गाय का लो ठीक है गाय का तो ज़्यादा महँगा है क्योंकि घी भी ज़्यादा महँगा मिलता है

तब चलो बताओ कितना चाहिए चलो ठीक है लेगा आप तो कम कर दूँगा दूध दूध कितना लेंगे आप बताइए

कितना पाँच लीटर चलो ठीक है सुबह आओगे ना सात बजे हाँ रोज़ चाहिए कि एक दिन चाहिए डेली चलो ठीक है कब पैसा आप देंगे पैसा आप कब देगी पनीर वगैरह चाहिए घी चाहिए तो बोलो पनीर चाहिए घी चाहिए तो बोलो आँय चलो ठीक कितना चाहिए कितना बोलो कितना पची पचास किलो अच्छा चलो ठीक है चलो ठीक है नमस्ते